ہلو ہاں بھئی سبزی منڈی سے بول رہے ہو ہاں بھئی ٹماٹر کیسے ہے ایک کے جی ٹماٹر لینا ہے ارے بھائی ڈیڑھ سو روپیے کے جی سو روپے تو یہاں مل رہا ہے ڈیڑھ سو روپے منڈی اچھا اور گو اچھا گوبھی کیسی ہے اچھا گوبھی کیسے کے جی ہے اچھا اچھا اسی روپے کے جی ایک کلو ایک کلو گوبھی بھی چاہیے اچھا گوبھی کوئی گوبھی گوبھی کا ریٹ کچھ کم نہیں ہوگا اچھا اور یہ گاجر گاجر ہے ایک سو بیس روپے کے جی بھیا اس میں بھی ریٹ تو بہت زیادہ لگا رہے ہو

آلو آلو بھی ہے آپ کے یہاں پچاس روپے کے جی تو بہت ہائی ریسٹ ہے ریٹ ہے بھائی

ٹھیک ہے یہ چاروں ٹماٹر گوبھی گاجر آلو ایک ایک کے جی